आं मोजां मोननाय सावथुननि गेजेराव मोनसे हिन्दी सावथुन दङ बेनि मुङानो जाबाय हाम साथ साथ हे आं बेखौ बिराद मोजां मोनो मानो होनोब्ला बे सावथुनाव न'खराव बिदा फंबाइनि अनज्लायनाय बिमा बिफाजों अनज्लायनाय आरो देरसिनखौ जों माबायदि रेसपेक्ट खालामनांगौ एबा सनमान खालामनांगौ बेफोरखौ मोजाङै रोखोमै दिन्थिनाय दङ बे मुभियाव बे सावथुनाव ओंखायनो आं बे मुभिखौ बिराद मोजां मोनो आरो माखासे गाज्रि थुलुंगा होग्राफ्राबो बे मुभियाव दङ नाथाय बेफोरखौबो सौसिनानै नोङो माबोरै मोजां लामाजों मोनसे न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बेनि बेराद मोजां बेरखांहोनाय बे मुभियाव दङ बेनि थाखायनो आं बेखौ बेराद मोजां मोनो आरो माखासे बिदा फंबाइनि अनज्लायनाय बिमा बिफानि अनज्लायनाय आरो बिनानावफोरखौ माबोरै अनो बेफोरो बे सावथुनाव बिराद मोजां बेरखांदों ओंखायनो बेनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनो